गोंयांत मेडिकल कॉलेज आसा पणजे थंय हार्ट एटॅकाचेर ट्रिटमेंट म्हणल्यार एनजिओफ्लास्ट ओपन हार्ट सर्जरी फुकट विदावट एनी मनी ट्रिटमेंट घेवं येता पेशंटां थंय युट्रो सर्जरी कँसर ट्रिटमेंट विदावट एनी फीस पेशंट करून घेवं शकता थंय खुबश्यो ट्रिटमेंट आनी वखदां पेशंटाक फुकट मेळटा समज थंय एडमीट जाले जाल्यार पेशंटाक पौश्टीक आहार मेडिसिन्स ट्रिटमेंट नर्सींग फॅसिलिटी अवेलेबल आसा